देखिए हमारे गाँव के जो बच्चे लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे सुबह सुबह निकल जाते हैं पाँच बजे निकलते हैं सुबह सुबह और जाते हैं और दौड़ लगाते हैं दौड़ से क्या होता है अपना हेल्थ आर है पूरा एस्ट्रांग रहता है अच्छा लगता है दौड़ने से और आप लोग भी ऐसे दौड़ते रहिए हमेशा जैसे हमारे स्कूलों में क्या है कि क्या है कि इसमें भाग लेना पड़ता है तो इसमें टीचर लोग भी भाग लेते हैं हम लोग भी भाग लेते थे एक बार हम भी लिए थे जिसमें सो फर्स्ट डिवीजन किए थे तो बहुत अच्छा लगता है यह सब मतलब सुबह का दौड़ना शाम को ऐसे एक बार मतलब मॉर्निंग टाइम में शाम को जाना है और थोड़ा सा घूम फिरने से क्या होता है कि अपना बदन का एक्सरसाइज भी हो जाता है इससे क्या होता है कि हम लोग ऐसे हेल्दी रहते हैं हमेशा इसमें क्या है कि हम लोग जैसे जाते हैं सुबह को आराम जाते हैं सुबह सुबह जाते हैं धीरे धीरे आते हैं और धीरे धीरे जाते हैं मतलब इसमें क्या है कि सुबह की हवा लगना भी प्रक्रिया का ऐसे अच्छा है मतलब वातावरण के लेना भी हवा अच्छी बात है इसमें क्या है कि हम लोग ऐसो लेते हैं और लेने के बाद क्या कि हम लोग सुरक्षित आराम से हम लोग रहते हैं और इसमें क्या है कि सभी को जाते हैं मम्मी पापा फैमिली में हमें फैमिली में क्या पूरे गाँव में ही ऐस हमारे जितने गाँव में है हमारे गाँव का नाम हजपुरवा है और हजपुरवा पंचायत का मैं रहने वाला हूँ और सभी कोई इसमें जाते हैं सुबह सुबह दौड़ने के लिए स्कूल में भी जाते हैं कोचिंग में भी जाते हैं तो अन्यथा मैं बहुत जगह जाता हूँ तो उसमें क्या है कि भाग लेने का बहुत मन करता है इसलिए हम लोग का है क्या कि जिसको जिसमें भाग मिलता है उसमें ऐसे हम लोग दौड़ जाते हैं इसमें क्या है कि हेल्दी क्या है थोड़ा सा इससे क्या होता है कोई ऐसे मिलेट्री का है सो तैयारी करता है कोई पुलिस का है मतलब तो बहुत तरह का इसमें है सो करते हैं तो लोग ऐसे हम लोग भी जाते हैं और हमारा ऐसे गाँव का भी बहुत लोग जाते हैं इसलिए ऐसे आप लोग भी ऐसे सुबह का मॉर्निंग समय में आप लोग ऐसे घूमा कीजिए उससे क्या है कि सेहत आपका अच्छा रहेगा और पंच तंत्र सबसे से बढ़िया रहेगा आप लोग ऐसे जाते रहिए और एक दूसरे को जाने से सीख मिलता है कि अपना शरीर को सुरक्षित रखने के लिए सुबह सुबह जाइए और हेल्थ को अपना बढ़िया से फिटिंग बनाकर रखिए इसमें क्या होता है कि आप लोग जैसे आप लोग जाएगा ना अगर बड़े लोग करते हैं तो छोटा भी पीछे पीछे जाता ही है जैसे हम लोग जाते हैं तो हमारे पीछे क्या है कि छोटे छोटा मेरा भाई लोग हैं चेचर फुफेरे जो भी है हमारे पीछे पीछे जाते हैं इसमें क्या होता है कि देखने से आज पड़ोस देखता है कि इससे क्या होता है तो हम लोग से पूछता है कि आखिर इससे करने से क्या होता है तो हम लोग उन लोग को बताते हैं इसमें क्या है कि हेल्थ अपना है जो अच्छा रहता है मतलब कोई भी थकाव वकाव ऐसे हो सब थकनी पूरा दूर रहता है तो वो सब ऐसे सुनके वो लोग भी अपना दादी काकी जो भी है सभी को ऐसे चल देते हैं इसलिए ऐसे आप लोग ऐसे हमेशा जाइए और नहीं हो रहा है दूसरे को भी समझाएं कि चलिए और कहीं भाग आप लोग को मिल रहा है दौड़ने का चांस मिल रहा है उसमें जाइए आप लोग दौड़िए आप पूरा तैयारी कीजिए मिलेट्री का हो गया पुलिस का हो गया मतलब बहुत तरह के उसमें दौड़ते हैं क्या करते हैं बुजुर्ग लोग जो है वो तो दौड़ नहीं पाते हैं तो अपना सेहत के लिए अपना धीरे धीरे धीरे मतलब अपना वो घूम वूम के अपना चोरचाचल में जाइए ठंडी हवा लीजिए और शाम के समय जाइए शाम के समय भी जाएं सुहाना मौसम एकदम मस्त रहता है और आप लोग भी उसमें जाएं